فوٹوگرافی کو سرگرمیاں سماجی تبدیلی کی شکل میں استعمال کرنے کا ایک مثال ٹوک شو ہو سکتی ہے جہاں ویب سائٹس یا اپلیکیشنز پر مختصر ویڈیو کلپس کی شکل میں مواد پیش کیا جاتا ہے جو سماجی پیغامات مزیدار مواد یا معلومات کو آسانی سے پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک مثال کے طور پر اگر کوئی فوٹوگرافر کسی اہم معاشراتی موضوع موضوعوں پر کام کر رہا ہو جیسے زندگی کی مشکلات یا ماحولیاتی تبدیلی تو وہ ٹوک شوز کی شکل میں اپنے تصویری کوششوں کو پیش کرتی ہے ویڈیو کلپس بنا سکتی ہے تاکہ اس کی مواد زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے